आङो माइ आबाद गासैखौबो मोजां मोनो जोङो माइ आबाद फोनानै जोङो फाथो खुबैनानै जोङो गासैखौबो जोङो मोजां मोनो आरो जोङो बारिआव जोङो लाइ मुला लाफा फोयो जोङो बेखौ जोङो बेखौ जोङो फाननानै जोङो संख्रि बानलु जायो जोङो बेखौनो जोङो गथ' गथाइनि नांगौ रोखोमखौ जोङो सुफुंनो हायो होनो हायो गासैखौबो आरो जोङो माइ आबाद गोरान जों मावाब्ला जोङो न'खरखौ जोङो सालाय लांनो हाया जों न'खरखौ सालाय लांनायाव जोङो माइ आबादखौ जोङो नांथारगौ जोंनो जों बेखौहाय जोङो बोसोरसेआव जोङो बेखौहाय जोङो मावनानै लानांगौ जायो जोङो बेसर फाथो सिबिं माइ बेखौ जोङो मावनो मोजां मोनो जों मावो जोंनि थाखाय न'खर सालाय लांनायाव जोंनि थाखाय बेयो मावनांगौ गोनां जायो जों मावो बेजोंनो जोङो न'खरखौ फोथांलाङो जोङो फिसा फिसौ गासैखौबो जों नांगौ रोखोमखौ जोङो होनो हायो जोङो फाथो खुबैनाय माइ गायनाय जोङो गासैखौबो जोङो मोजां मोनो आरो जोङो लाइ लाफा दुन्दिया गासैखौबो जोङो फोजोबो जोङो बेजोंनो जोङो फाननानै एसे एनै फिसाफोरनो जोङो न'खरनि नांगौफोरखौ जों सुफुंनो हायो